घूमने के लिये देखा जाए तो मेरा जो पसंदीदा जो जगह है मेरी लाइफ में मुझे जाने का अभी तक के अवसर प्रदान नहीं हुआ है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं उस जगह में जाऊँ तो मेरी जो घूमने के लिये जो शौक है मुझे मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वो है गोवा गोवा में मुझे वो जो लहरें आती हैं जो बैठके पानी में बैठके रेत में अपना नाम लिखना इधर उधर का नजारा देखना और ओ जो सुकून वाला जो पल होता है ना वो मैं अहसास करना चाहती हूँ और मुझे पानी में यानि की थोड़ी जो गोवा में जैसी परिस्थिति है ना थोड़ी थोड़ी दूर तक ऐसी लहरें आते जाती हैं वहाँ पे मस्त मस्ती करो अपनों अपने के साथ तो वो वाला जो पल है ना मैं अपने अपनों के साथ उसको महसूस करना चाहती हूँ कि कैसा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं वहाँ जाऊँ और मेरे जिंदगी का उस पल को मैं महसूस करूँ और उस अनुभव को लूँ कि वो किस टाइप से अपने को वहाँ आनंद आता है मैं दूसरों से सुनी हूँ कि वहाँ जाते हैं ऐसा लगता है वैसा लगता है लेकिन मैं मैं खुद से खुद का अनुभव महसूस करना चाहती हूँ जो झरने जो आती हैं ना झरोखे बोलते हैं जिसको पानी का झरोके ऐसे तो मैं उसको उस पल को महसूस करना चाहती हूँ कि वो कैसा लगता है और मैं ये मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ जाऊँ और इस पल को इन्ज्वॉय करूँ अहसास करूँ